पूर्णिया पूर्णिया पहिले अइसन प्रसिद्ध तऽ नहि हलै पूर्णिया एकदम जैसे गाँव सब रहै ने ओइसे ही हलै पूर्णिया शहर कैसे बनलै बाप रे एकदम पूरा अच्छासँ डेवलप करकऽ ह पूर्णियामे हरेक चीज आब है हर चीजके सुविधा है देख पूर्णिया भी अब प्रसिद्ध एकदम डेवलप कर रहलऽ हर चीजमे पूर्णिया जैसे पूर्णियामे देखी मन्दिर सब देखी कितना बढ़िआँ पहिले मन्दिरके उतना नाम नहि हलै आब हरेक मन्दिरके नाम हो गेलऽ पूरा एकदम इतिहास इतिहास भी आब गवाह करे लगलै की हँ पूर्णिया है पूर्णिया भी पूर्णिया भी कोइ कम नहि है शहर अब धीरे धीरे ई भी एकदम पूरे एकदम अच्छा शहर बनले जा रहलऽ है मन्दिर देख लअ मन्दिरमे देखी हरेक चीज मिलतौ देखे लायक मिलतौ मन्दिरके बारेमे तऽ जानबे करै हऽ सब चीज तऽ मन्दिर तऽ मन्दिर ही हो गेलै पूर्णियामे हरेक चीज आब मिलै लए हर चीजके सुविधा हर चीजके सुविधा आब जैसे हर चीजके लेल बाहर जाइ पड़ै शहर जाइ पड़ै शहरमे जेबै ई करबै उ करबै आब शहरमे नहि आब सब पूर्णियामे ही है पूर्णियामे गाँवमे भी अब डेवलप कर रहलै पूरा एकदम गाँव शहर ई सब गाँव भी आब शहर बनि जेतै कुछ दिनमे काहेकि अभी तऽ धीरे धीरे स्टार्ट ही होलै धीरे टाइम तऽ लगबे करतै धीरे धीरे स्टार्ट होलै है धीरे धीरे करके सबचीज एकदम बन रहलै पूर्णियामे भी बन गेलै बहुत सारा अब पूर्णिया धीरे धीरे शहर बनि रहलै हऽ